हलो ए वन फ़ूड ज़ोन मां था ॻाल्हायो मां हींअर कलाक अॻु तव्हांजे रेस्टोरंट मां स्वीगी जे द्वारा ऑडर बुक कराया हुआ अॼु मुंहिंजे घर हिक किटी पार्टी हुई मुंहिंजी सभु साहेड़ियूं आयूं आहिनि हुन खां पोइ मां एतिरा ऑडर लिखाया हुआ पंज प्लेट समोसा लिखाया हुआ ॾह प्लेट दही वड़ा लिखाई हुयूं टे प्लेट ब्रेड लिखाई हुयूं हुन खां पोइ ॿ पिज़ा ऑडर कया हुआ टे मां पास्ता ऑडर कया हुआ टे प्लेट्स मां गार्लिक ब्रेड ऑडर कयूं हुयूं तव्हांजो डिलेवरी बॉय अची करे मूंखे ॾेई वियो सब़्जीअ जो मां पार्सल खोलिया ॾिसां त कंहिं कंहिं शयुनि में त सफ़ा बांस थी वेई आहे अने कोई कोई मां ॾिसां त मां सफ़ा शयूं ई हल्कियूं वापरियल आहिनि पीज़ा जी टॉपिंग में ॾिठा त पनीर जा पीस बि सॼा सड़ियल सड़ियल लॻा पिया आहिनि हाणे इहो सभु जो मां पंहिंजी साहेड़ियुनि खे खारायां त कीअं ॻाल्हि ठहंदी हाणे मूंखे ॿियो कुझु बि न खपे मूंखे तव्हांजी इहा डिलेवरी मां रिटन थी कयांव मूंखे पंहिंजो रीफंड खपे